हेलो हाँ जी आप बोल रहे हैं शिवम चाट भंडार से जी सर ओके ठीक सर हमें आप के यहाँ के चाट काफई मशहूर है हम ने सुना है ऐसा है तो हमारा आज दिली इच्छा अंदर से कर दिया कि आज हम चलते हैं और आप के यहाँ मतलब चाट उट कर के बारे में देखते हैं आप की क्या है हमारा बहुत ही पसंदीदा चाट है और पनीर चाट भी बनाते हैं सर अच्छा अच्छा ठीक है सर आप पनीर चाट भी बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है सर हम वो मतलब टमाटर चाट और सर पनीर चाट दोनों बहुत ही पसंदीदा है हमारा ठीक है सर हमेशा हम मतलब हमेशा यहीं से अपना बनारस में रहते हैं सर हम बिल्कुल यही करते हैं ठीक है सर तो ठीक है सर लाइए अच्छे सर एक प्लेट हम भी खा लेते हैं सर आप के यहाँ तो आप बता ही रहे हैं तो एक आपका प्लेट खा लेते हैं तो एक प्लेट हम ने खाया और उसके अरे सर वाह क्या बात है आप ने चाट बहुत अच्छा बनाई है बहुत अच्छी चाट बनाई है दूकानदारों ने बताया ठीक है अच्छा आप चाट बहुत देखिए हमारा भी चाट कितनी अच्छा अच्छा पनीर चाट भी एक प्लेट ले आइए सर अरे नहीं यार एक प्लेट कैसा हम ले लें अच्छा ठीक है ओके ओके ओके कोई बात नहीं अच्छा लाइए एक पनीर चाट भी हमें एक प्लेट लाइए हम लोग लाइए एक प्लेट चाट एक प्लेट एक प्लेट वो भी खा लेते हैं अरे सर बहुत ही स्वादिष्ट है बहुत ही स्वादिष्ट है आप की चाट अब तो हम दुबारा भूलेंगे नहीं हमारा एक तो पसंदीदा भी है और हम आप के इस रास्ते से अगर गुज़रें सर तो यानी आप के यहाँ चाट खाना ही खाना है एक दम बेहतर तरीक़े से चाट ही चाट खाएँ खाएँगे ही समझ लीजिए सर जी एक दम चाट बहुत अच्छे तरीक़े से खाएँगे ठीक है अच्छा सर चाट तो बहुत अच्छा अच्छा सर चाट में डालते डाल क्या क्या डालते हैं सर अच्छा सर इसमें है तो चाट विशेष तौर पर नहीं सर हम लोग वही पनीर थोड़ा सा दाल देते हैं उसके बाद हरी मिर्च हरी धनिया डालते हैं सर उससे अधिक स्वादिष्ट हो जाता है अदरक हिसाब से चटनी हम लोग सर ये मेरा मेरा बस ख़ासियत ये है कि हम लोग चटनी बहुत अच्छी बनाते हैं अच्छी चटनी अच्छी बहो बहुत बनाते हो तो अच्छी बात है चटनियाँ आप बनाइए तो ऐसी बात है कि ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है होता रहता है इसी प्रकार से अगर ठीक है ठीक है कोई बात नहीं है ठीक है सर अच्छा आप बहुत अच्छा बनाए हैं सर समोसा भी बना लेते हैं क्या सर यहीं नहीं पसंदीदा तो समोसा है नहीं सर फ़िलहाल भी हम बता रहे हैं कि अगर आप समोसा बनाते हो तो एक लोग हैं ना हमारे दोस्त वो समोसा बहुत ही पसंदीदा व्यंजन लेते हैं तो चलिए ठीक है सर कोई बात नहीं ऐसा व्यंजन हम लोग और आप दोनों लोग मिल कर बनाते खाते रहेंगे और ठीक है सर हम आप के यहाँ ऐसे ही आते रहेंगे और हम कह रहे हैं सर जो चाट है वो हमारे लिए तो अगर पार्सल कर दीजिए तो ज़्यादा ठीक है सर तीन प्लेट कर दीजिए ताकि हम थोड़ा बाद में भी बहुत पसंद है ना सर हम घर पर ही ले ले कर जाएंगे तीन प्लेट आप कर दीजिए कितना हुआ पैसा सर आपका अच्छा बीस रुपये पर प्लेट दे रहे हैं तो तीन प्लेट इधर था सर दो प्लेट खाए थे एक पनीर चाट भी था और दो टमाटर चाट था तो टमाटर चाट और पनीर चाट का सेम सर होता है मतलब आपका सेम प्राइज है नहीं अच्छा सेम प्राइज नहीं है चलिए अच्छा कोई बात नहीं है सर तो पच्चीस रुपये आपका हुआ पनीर चाट एक प्लेट का और फिर बीस रुपये हुआ आपका टमाटर चाट का ठीक है सर हमें इस लिए पसंद आया तो हम ने खा लिया सर दो पैक कर दीजिए दो पैक कर दीजिए ठीक है सर तो आप तीनों मिला दिए तो आपका एक सौ अस्सी रुपये हो गया है आज एक सौ अस्सी रुपये सर आप ले लीजिए फिर अगले दिन हम आएंगे सर आपको भी यहाँ चाट बिल्कुल इसी रास्ते से अगर गुज़रें सर तो हम चाट खा कर ही जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है और यही हम सोच रहे हैं सर ठीक है